नमस्ते मैम मैम मेरे ना तीन चार दिन से बहुत ज़्यादा बुखार और जुकाम मतलब ठंड सर्दी हो रही है नहीं नहीं अभी क्या है न मतलब अभी हमारे यहाँ पर काफी बारिश हो रही है तो मैं बारिश में भीग गयी थी उसके बाद से मुझ बुखार और जुकाम वगैरह हो गया फिर तब से मेरी ज़्यादा तबीयत खराब है खाँसी और न मतलब खाना भी नहीं खा पा रही मैं ज़्यादा उल्टी हो जाती है नहीं अभी तो कोई दवा नहीं ली मैंने वैसे ही जो लोकल मेडिकल होती है न वहाँ से मैं दवाई लेकर आई थी लेकिन उस्से कुछ फर्क नहीं हुआ नहीं मैं ने खुद से ले ली थी वो जो मेडिकल वाले भैया थे ना उन्होंने जैसी दवाई लिख दी मैंने वैसी दवाई ले ली नहीं अभी तो मैंने कोई जाँच नहीं कर वाई मैम मेरे ना तीन चार दिन से बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब है मतलब न कुछ खाने का मन कर रहा है ना नींद आ रही है बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है शरीर में तो वही मैम मेरे को मतलब खाना खाते ही न उल्टियाँ आ रही हैं और बहुत ज़्यादा शरीर में ऐसा लग रहा है कि बहुत थकावट सी महसूस होती है और दूसरा जुकाम जुकाम मेरे को बहुत ज़्यादा हो रही है खाँसी की वजह से क्या मेरे जुखाम और सर्दी की वजह से सर दर्द रहता है बहुत ज़्यादा नहीं अभी तो मैं कहीं भी नहीं जा पा रही मैं बता रही हूँ न आपको मैं चल भी नहीं पा रही हूँ अच्छे से इतना ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है मुझे शरीर में आज मैं अभी मेरी मम्मी के साथ में आयी हूँ और बहुत ज़्यादा ही मतलब शरीर में ऐसा न थकावट सी महसूस हो रही थी मुझे अच्छा ठीक है और न खाँसी भी मुझे है न सूखी वाली खाँसी हो रही है मतलब कफ नहीं आ रहा बहुत सूखी खाँसी हो रही है और बहुत ज़्यादा होती है मतलब रात में न मतलब मेरे सीने में दर्द उठता है खाँसी की वजह से ठीक है मैम ठीक है तो मैं जाँच करवा कर फिर आपको एक बार दिखाने आ जाऊँ